अरे गाड़ी लऽ कऽ कहाँ छऽ तोरा जहाँ बोलेलहुँ वहाँ नहि आना चाहिअ वहाँ अभिए तोरे इन्तजारमे कतेक देर हम रुकलिए आओर कतना देर रुकैलए पड़तै जल्दी सनी आबऽ